हाँ इस्कूलों में शिक्षा के अलावा बहुत से एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं बच्चों को केवल शिक्षा से ही बच्चों का विकास थोड़े होगा शिक्षा से तो सिर्फ मानसिक विकास हो जाएगा लेकिन बच्चों का शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास कराने के लिए आपको तरह तरह के एक्टिविटीज़ कराने होंगे कंपटीशन कराने होंगे क्विज कराने होंगे तो क्विज कंपटीशन होता है आर्ट कंपटीशन होता है डिबेट कंपटीशन होता है खेल प्रतियोगिताएँ होती हैं अनेक प्रतिका अनेक प्रतियोगिताएँ कंपटीसंस चलता रहता है जिससे बच्चों का सर्वागीण विकास हो सके शिक्षा से केवल अगर हम किताबें पढ़ाई से बात करें तो बच्चों का मानसिक विकास कर सकते हैं न उनको ज्ञानात्मक वृद्धि दे सकते हैं लेकिन बौद्धिक कैसे होगा और तार्किक कैसे होगा सोचने समझने की क्षमता कैसे विकसित होगा ये जब तक बच्चा अन्य कंपटीशन में नहीं जाएगा किसी भाग में नहीं जाएगा तो बच्चा अकेला है अकेले उसको पढ़ा दिए हम तो टॉपर हैं बच्चा तीस परसेंट पा कर भी टॉप पर है लेकिन जब बच्चे को आप अन्य ग्रुप के साथ अटैच करेंगे कि देखो तुम तीस हो ये साठ वाला आया है तो अभी साठ वाला अकड़ रहा था कि मैं टॉप हूँ तीस वाला कह रहा मैं टॉप हूँ तो साठ वाला आएगा अरे अरे हम टॉप पर हैं लेकिन साठ वाले को ले जाइए भिड़ा दीजिए नब्बे परसेंट से अब देखिए इनकी तुरंत सोचने की क्षमता बदल जाएगी अरे यार ये तो हमसे भी आगे है तो वहाँ अब वो सोचना शुरू करेगा कि ये कैसे हुआ विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं से जो स्कूलों में स्कूलों के अलावा बाहर भी कराए जाते हैं तो जिससे बच्चों का शारीरिक बौद्धिक विकास होता है सामाजिक विकास होता है उनका नैतिक विकास होता है ये सब कराने के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज़ जैसे कभी कोई गेम करा दिए कोई क्विज करा दिया कभी आर्ट कंपटीशन हो गया कभी योगा कंपटीशन हो गया कभी सिंगिंग कंपटीशन हो गया डांसिंग कंपटीशन हो गया हर एक्टिविटीज़ में बच्चों को पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए और बच्चे का शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास का वातावरण क्रिएट करना चाहिए इससे बच्चे का बौद्धिक विकास होगा शारीरिक विकास होगा मानसिक विकास होगा तो बच्चा आपका जब सर्वागीण विकास के साथ जाएगा तो एक देश का बेहतर नागरिक बनकर के निकलेगा उसका भविष्य उत्तम होगा देश का भविष्य उत्तम होगा केवल हम एक पद्धति से चलें एक धर्रे से चलें तो इससे काम नहीं हो सकता है हाँ मैंने बहुत से एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है नाटक कंपटीशन में हिस्सा लिया हूँ खेल कंपटीशन में हिस्सा लिया हूँ क्रिकेट हुआ या वॉलीबॉल हुआ हैंड बॉल खोखो इत्यादि गेम हमने खेले हैं और जो प्रतियोगिता कराएँ हैं जो कंपटीशन कराएँ हैं उसमें बच्चों को प्रोत्साहित करना जाता किया जाता है और प्रोत्साहित के रूप में पुरस्कार उनको दिया जाए उनको हर प्रकार के आगे बढ़ने का माहौल दिया जाए प्रोत्साहन पूर्व में कहा जाता है किसी को सीखने के लिए पुरस्कार भी दें प्रेरणा है ये मोटिवेसन है जिससे बच्चे प्रेरित होते हैं मोटिवेट होते हैं एक बच्चा पुरस्कार पाया शील्ड पाया ट्राफी पाया या सर्टिफिकेट पाया या पैसा पाया तो दूसरा बच्चा भी उससे प्रेरित होता है लालायित होता है कि अब हम भी करेंगे प्रयास हम भी करेंगे हम भी खेलेंगे हम भी पार्टिसिपेट लेंगे तो इससे बच्चों को फायदा होता है तब ये पढ़ाई के साथ साथ बहुत जरूरी है कि ये सारी चीज़ें होती रहे नहीं होगी तो फिर आप एक सिर्फ रोबोट तैयार करेंगे उसमें भावात्मक इच्छाएँ नहीं तैयार कर सकते हैं बच्चे में